जय झूलेलाल मूंखे पेड़ पौधनि जो ॾाढो शौक़ु आहे तुलसी तुलसी जो पौधो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे इन करे मां तुलसी ज़रूरु हणंदी आहियां असांजे घर में पेड़ पौधा लॻलु आहिनि असांजे पाड़े पड़ोस में पेड़ पौधा पेड़ पौधा माण साण वारे घरनि में ॾिसी करे शौक़ु जाॻियो कीअं मां बि पंहिंजे घर में पौधा हणां इन ई करे मां पौधा हणंदी आहिनि गुलनि फुलनि वारो ऐं ग़मलो हणंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे तुलसीअ जो पे पौधो मूंखे ॾाढो वणंदो आहे तुलसी तुलसीअ जी पूॼा थींदी आहे ऐं सुबुह शाम सुबुह जो मां जल चाढ़ींदी आहियां इन करे मूंखे ॾाढो तुलसी जो पौधो वणंदो आहे ऐं असांजे घर में मनी प्लांट वग़ैरह जो पौधो आहे इन करे गुलाब गुलाब जो आहे इन करे मां हुननि ते जल वल चाढ़ींदी आहियां ध्या सुबुह शाम ध्यानु रखंदी आहियां तुलसीअ ते बि मां रोज़ु पूॼा कंदी आहियां